आं थांखि लानायानो जाहैबाय आङो बहुद माबा खस्त' खालामो आङो न' गंसे लुनानै दा थानो मोनबा आङो गोजोनगौ आरो बेखौनो सानगासिनो दं न' गंसे मोजां थांखि लादों आं लुनो आङो बोसोरावनो अमा लायो अमा बिमा मानै लायो आरो दाखालिसो आङो अमा अमा फिसाखौ आङो सातथा अमा फिसाखौ फानखांबाय बुन्दाखौ आङो थिन हाजार खरि फानदों आरो बुन्दिखौ आराइ हाजार खरि फानदों आरो दा माबा अमा बिमाया आरो गाब लाफिन बावबाय आरो दा मासेया ओ सयथा दङ अमा बिमाया आरो जोख्लि देरहां देरहां मानै दंबावो दा बेफोरखौनो आङो लास्टआव एसे मोजां जालाङो खोमा थाखा फैसाफ्रा एसे थिनानै न' लुनो हानो हानायबायदि आङो सानदों दा आंनाव न' लुनो हानायनि इसे माबायाबो जाबाय रांआबो एसे जमा जानानै दङ बोरमा लायो आं बोसोरावनो फानो खासि फानो आङो बोसोराव बिदिनो सात हाजार आद हाजार बेफोरबायदि फानो मानै फान्थिफोरखौ बिदिनो पास हाजार सय हाजारफोरनि फानो बोरमाबो लायो बहुद खस्त' खालामनानै आङो अमा दाउफोरखौ दाउबाबो लायो बिमा मानै माथाम दङ बेफोरखौ लानानैनो आङो एसे एनै रांफोरखौ आं जमायो बुथुमो न' लुनो थांखि लानायनि थाखायनो आङो बहुद खस्त' खालामो आरो अमाफ्राबो बिदिनो जाजायो बेमार जायाखै फानग'नो हायो फिसिग'नो हायो दा बेफोरखौनो आङो फिसिगासिनो दं जाहाथे न'खौ मोजाङै आं लुफुंनो हायो बेफोरखौनो आङो मावगासिनो दं दिनैसिमबो आङो फिसिगासिनो बोरमा दाउ लानानैनो आङो रांफोरखौ एसे एनै खामायगासिनो दाउबाबो जायो बिदिनो दसथा बार'था दाउसा फिसा जायो बेफोरखौनो आङो मासेयाव थिनस' अबेखौबा दुइस' आराइस' बेफोरबायदिनो फानो दाउखौबो दाउखौबो दोननायाबो आबाद खालामनांगौ गन्द्रा मोजां लुनानै दोननांगौ होनबासो दाउफ्राबो जायो इनखाम जायो ओमफ्राय बे अमायाथ' बोसोराव फाथालनै गाहाम माबा फाननो मोनो बोसोर बोसोर आरो खासि फानो आं खासिखौबो बोसोराव मानै मानै दोनो बेफोरखौ आं फाननानै आङो अमाफोरखो फाननानैनो आङो रांफोरखौ बिदिनो जमा खालामनाय जायो बेफोरजोंनो आङो लुनो हागोन लुनो हायो खोमा होननानै आङो थांखि लानाय जादों